یہاں کے لوگ زیادہ تر فصلوں میں آلو کی کھیتی کرنا پسند کرتے ہیں گوبھی کی کھیتی یہاں پہ زیادہ تر ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے یہاں پر فصلوں میں مٹر کی فصلیں بہت زبردست اور اچھی خاصی مقدار میں ہوتی ہیں اور زیادہ تر آلو پہ یہ لوگ زیادہ منحصر کرتے ہیں کیونکہ آلو کی فصلیں یہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں اور گنے کی بھی بہت زیادہ کھیتی ہے یہاں پر اور مویشی کے نام پہ لوگ مرغیاں بہت شوق سے پالتے ہیں بکری بہت زیادہ پالتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں پالتے ہیں اور الگ الگ قسم کی الگ الگ نسلوں کی پالتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مچھلی پالن بھی بہت زبردست ہوتا ہے کیونکہ مچھلی کے لوگ شوقین ہوتے ہیں اور وہ ہر طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے لوگ زیادہ تر ایسی مویشیاں پالتے ہیں جو فا فائدہ بھی دے اور ہمارا جو ہے پیسے کی بھی کمی نہ ہو دقت نہ ہو مرغی فارم جیسے کی بہت کھولتے ہیں لوگ یہاں پر اور بڑے اور ہر طرح کے اپنے اپنے جانور پالتے ہیں